नमस्ते जी हाँ बोलिए क्या समस्या है कहाँ है मैम आपका घर जी मैम आपकी इन्क्वायरी की जाएगी यहाँ से तो पानी जा रहा है मैं पता नहीं क्यों नहीं आगे नहीं जा रहा है हम अभी फ़ोन करके आगे पता लगवाएँगे और अच्छा ठीक है ठीक है मैम हम खुद आएँगे और आपका समस्या का समाधान हम करेंगे और और कोई दिक्कत है आपको अच्छा ठीक है मैम अभी बहुत व्यस्तता चल रही है हम आपके पास टाइम निकालकर आएँगे ठीक है मैम अभी हम दो वर्कर को भेज रहे हैं और पूरी लाइन पता पूरा खुदवाई करवाएँगे और पूरी लाइन पता लगवाएँगे कहाँ समस्या कौन सी हो रही है क्यों आपके यहाँ पानी नहीं जा रहा है बस मैम दो दिन आप दो दिन वेट किरिए करिए बस हम करवा देंगे अच्छा मैम दो दिन नहीं दो घन्टे बस ठीक है ठीक है मैम सॉरी मैम अभी हम करवा दे अयोध्या से आपका घर कितनी दूर पर है अच्छा अयोध्या से कहाँ मुड़ मुड़ कहाँ जाना पड़ेगा पहले वहाँ अचारी का सगरा अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है मैम हम समझ गए ठीक है नमस्ते मैम हम अभी आ रहे